آج کل اسکولوں میں بچوں کو سب سے سا زیادہ سکھانے کی جو ضرورت ہے وہ تہذیب کی ضرورت ہے کیونکہ بچے علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اُن کے اندر تہذیب بالکل نہیں ہوتی ہے بڑوں کے سامنے کیسے پیش آنا ہے یا چھوٹوں کے سامنے کیسے پیش آنا ہے بالکل کوئی تہذیب ہی نہیں ہوتی ہے جو آج کل اسکولوں سے بالکل غائب ہے اور طلباء پڑھ پڑھائی پڑھائی کر لیتے ہیں لیکن اُن کو کوئی تہذیب نہیں ہوتی ہے